انسان ہمیشہ اپنی جڑوں سے جڑ کر کیوں رہنا پسند کرتا ہے اس کے کئی وجوہات ہے انسان اپنے رشتے دار اور عزیز و اقارب سے اس لیے جڑ کر رہتا ہے کہ ان کے رشتے دار ہر خوشی اور غم میں شریک ہو سکیں اور انسان کی اصلیت بھی یہی ہے کہ وہ اپنے جڑ سے جڑ کر رہیں یعنی اپنے اہل و عیال سے مل جل کر رہیں تاکہ وہ آپ کے ہر اچھے و برے وقت میں آپ کا ساتھ دے سکیں اور میری یادوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میری ایک رشتے دار ہے جو مجھے بہت پسند کرتے ہیں اور میرے ہر اچھے اور برے وقت میں میرا ساتھ بھی دیتے ہیں جڑ کی اصل یعنی رشتہ داروں کی اصلیت بھی یہی ہے کہ ہم ان سے مل جل کر رہیں تو بہت سے فائدے ہوتے ہیں